हिन्दी हमारी मातृभाषा है मातृभाषा के साथ में राजभाषा देशभाषा भी है हिन्दी भाषा के माध्यम से हम अपने आचार विचार को अपने बच्चों के सामने व्यक्त करते हैं और किसी भी पास पड़ोस के लोगों के साथ व्यक्त करते हैं अपनी बातों को और उनकी बातों को हिन्दी भाषा के माध्यम से हम समझते हैं बाहर में भी जाते हैं तो जो लोग हिन्दी बोलते हैं उनकी बातें हम समझ लेते हैं वह क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं वह भी समझ लेते हैं अगर दूसरी भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं तो हमें कठिनाई होती है उनकी बातों को समझने में और इसी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं साँस्कृतिक हो या कोई सामूहिक बातें हों तो या लेन देन का काम हो व्यापार का काम हो धन्धे का काम हो उद्योग का हो शिक्षा का माध्यम हो तो हम अपनी हिन्दी भाषा के माध्यम से ही करते हैं क्योंकि हमारी समझ में आती है हम इससे यह हमारी भाषा है मातृभाषा है और इसे हम पढ़ाई से भी रिलेटिव रखते हैं